आं दाखालि टेक्स बुक बायदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आं नायबाय नायनानै नुबाय प्रिन्टफ्राबो मोजां नङा ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे स्पिलिंफोरखौ मोजाङै सिनाया ओमफ्राय बिदिनो बारख्ल बुरख्ल आरोखि मोजाङै सिनाया बेबायदि आरोखि मोजां नङा